यहाँ आजतक हम डाकटिकट जमा करले नहि छियै हम कोशिश करलहुँ बच्चा छली तऽ दादाजी हमरो राखै रऽ तऽ हमे देखा दितै दादाजी हमरा लेकिन हमे अपनोसँ कभी करलो नहि छियैपर सोचे छली कहियो करबै डाकटिकट दादाजी रहै छलै रखलो दादाजी हमरो वही लिपिक छलै क्लर्क छलै राखै रहै दादाजी पोस्ट ऑफिसमे छलै पोस्टऑफिस नहि रजिस्ट्री ऑफिसमे छलै दादाजी हमर रखै रहै डाकटिकट देखै रहै हमहुँ जानै छलियै डाक टिकट जमा तऽ हमे नहि करलो छी कहियो यही छलै बहुते शौक छलै रखै वास्ते बड़का हो गेलियै पढ़ै लिखैमे बेसी हो गेलै आओर ओतना शौक छलै नहि कि हँ यही करना छै जमा करना छै पहिने ने बच्चा पढ़ैसँ अपनो किताब उताब देखैके चक्करमे ई सब शौक पहिने ने भूली गेलियै अब देखबै कहियो मौका मिललै तऽ जमा करबै ओइसनो छै नहि कि जरुरी कि जमा करने छै मन करतै जहिया शुरू करि देबे के छै आज मन करितै तऽ हमे आज करि देबै शुरुपर अब करबै जमा की दिक्कत छै रोज तऽ कते बड़का चीज होइ छै पोस्ट ऑफिस खोजबै आओर ककरो कोनो ने कोनो डाक टिकट तऽ मिलिए जेतै कोनो बड़का चीज थोड़े नहि छै जमा करि लेबै डाकटिकट ओकरामे कोन चीज होलो छै लेकिन जमा नहि करै सकलियै जामे सोचले रहलियैपर नहि करै सकलियै आगे की करियै